बताइए उमेश जी कैसे याद क्या आप क्या लोचा है उमेश जी मैं आपको बराबर जो पेपर मगाते मैं तो आपको पेपर देता हूँ टाइमिंग से भी पहुँचाता हूँ क्या आपके पास टाइम से नहीं पहुँच पा रहा है कौनसा पेपर मगाते हैं कौनसा पेपर कौनसा पेपर नहीं आप तो आज तक तो मेरी दुकान पर ऐसा कभी नहीं हुआ जितने भी ले के गए सारे लोग हैं ऐसा तो कंप्लेन कभी नहीं आया लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं अच्छा ये कितने ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ जब से मेरे यहाँ से पेपर ले के जाने मेरे लिए मेरे हिसाब से तो मेरे यहाँ से दो महीने से पेपर ले के जा रहे हैं ठीक है तो आप बताए क्यों नहीं आज आज बता रहे हो आप जब पाँच छः बार हो गया पहली बार ही हो गया तो किस चीज़ का कंप्लेन है मतलब जो आपका हिन्दुस्तान आप कौनसा पेपर मंगाते हो मेरे हिसाब से आप हिन्दुस्तान मंगा रहे हिन्दुस्तान ही जा रहे आपके पास नहीं उमेश जी आप तो हिन्दुस्तान मंगवा रहे थे और आपने हिन्दुस्तान यहाँ लिखा भी गया है कई सारे लोगों यहाँ पे अमर उजाला और कई सारे पेपर मंगवाए उनके यहाँ भी कभी कंप्लेन नहीं आया आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मेरा जो तो कस्टमर है वो तो मेरा कस्टमर जो है तो बोलता है कि नहीं उमेश जी के यहाँ बराबर छः बजे पहुँचा देता बल्कि उनको पूछता भी हूँ कि मेरे जितने भी मतलब कस्टमर हैं उनको अच्छे से ये पेपर टाइम से पहुँच जाना चाहिए और जो पेपर वो मंगवाए हैं वही पेपर जाना चाहिए ना की अगर अमर उजाला मंगवाए हैं तो दैनिक जागरण पहुँचवा दो हिन्दुस्तान पहुँचा दो ऐसा ना हो तो क्या आप नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है देखो ऐसी कोई तो आपकी भी गलती है आप देखो आपकी भी गलती है क्योंकि आपके साथ पाँच छः बार हो गया चलो ये पहली बार हुआ तो ठीक है दूसरी बार होता तो हमको बोल देना चाहिए चलो पहली बार होता है तो होता है चलो यार बाईचांस गलती से आ जाता है और दूसरी बार होता तो दूसरी बार गलती से थोड़ी ना होता है तो आपको बताना चाहिए था मेरे पास फोन करना चाहिए था मेरा नंबर तो आप फेमस तो है ही मेरा नंबर हाँ तुरंत आपको कॉल करने चाहिए था आप इतना लेट बता रहे हैं हाँ इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो सर आप झूठ बोल के ऐसा हमारे कस्टमर को बिगाड़ीएगा नहीं हाँ ठीक है ठीक है आपके पास भी पेपर पहुँचेगा हिन्दुस्तानी पहुँचेगा ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक ठीक हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक